आं मोनसे कुर्टि अर्दार खालामदोंमोन मिन्ट्रा निफ्राय बेयो सफैनाया सप्तासेआनो बारा जादों आरो ओमफ्राय बिनि बेसेना ब्रैजौ लादों ओमफ्राय बिनि कालार आ गोजा सावगारियाव होनाय बायदिनो बिनि कालार फोरा एखेयानो सफैदों सिया जोबोर मोजां जोबोर गुरै गाननोबो जा मोजां ओमफ्राय आं बे कुर्टिखौ गाननाया माने मास मोनसेसो जाबायानो ओमफ्राय बेनि कालार आ दासिमबो खाराखै बेखौ सुब्लाबो बे रंआ एखेयानो दाबो दङ कुर्टि बे कुर्टिखौहाय जोबोर गुरै मोजां मोनदों आङो दस्रा कुर्टिखौहाय बायनाया माने एसे हामा मोनदों आरो बाट नाथाय बे कुर्टिखौहाय आं साबसिन मोनदों बे कुर्टिया जोबोर मोजां बेनि सि बेनि मा होनो बेनि सावगारिफोराबो जोबोर समायना बेखौ आं जोबोर मोजां नांदों ओमफ्राय आंखौ गाननाय नुनानै लोगोफोराबो बे कुर्टिखौ अर्दार खालामदों बिसोरबो जोबोर मोजां मोनदों बे कुर्टिखौ गाननानै बिसोरबो गोबां रोखोमनि बे गाबफोर गाबनि जे कुर्टिखौहाय बायदों बिसोरबो बिसोरबो जोबोर मोजां मोनदों मानो होनोब्ला बे कुर्टिनि सिया जोबोर गुरै बे कुर्टिआ जोबोर मोजां गोलोम बोथोरफोराव गाननोहाय